शेयर बाजारमे हमर कुछ पता नहि छै हम पढ़ल लिखल नहि छियै हम तऽ गाम शुरूयेसँ गाँवमे रहल छियै ने तऽ हमरा पता नहि छै शेयर बाजारके बारेमे कि शेयर बाजार कुन चीज कऽ हय छै जे